مراقبہ اور پرانایاما یوگا کے اہم حصے ہیں مراقبہ ذہن پر اثرانداز ہونے کے لیے کی جاتی ہے جبکہ پرانایاما نفس کی تربیت اور نفس کو کنٹرول کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ دونوں عناصر جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور یوگا کے تمام تجزیات میں اہمیت رکھتے ہیں اور یہ میرے یوگا کی مشق میں اہم کردار ادا کرتے ہیں